राजस्थान में संपत्ती ए खे ख़रीदणु ऐं बेचण में पहिरियों एजेंट प्रोपटी ॾेखारींदो आहे उन में जेकी पसंदि ईंदी आहे उहा ख़रीदारनि जे लाइ हिकु एग्रीमेंट तियारु कंदो आहे उन टाइम में बाक़ी राशि ॾेई करे रजिस्ट्री थींदी आहे तॾहिं एजेंट खे बि कमीशन ॾियणो पवंदो आहे ऐं हुअ जॾहिं राशि ॾेई करे पूरी तरह उहा प्रोपर्टी तरनीम थियलु हूंदी आहे या सभिनी हुननि खे पूरे करणु वारी हूंदी आहे उनखां पोइ उहा संपत्ती ख़रीदयलु ऐं बेचिज बेची व विकामण विकामी वेंदी आहे